आं जिब जुनारखौ फिसिनो मोजां मोनो आङो न'आव मोसौ फिसियो दाउ फिसियो हांसो फिसियो बोरमा फिसियो जों जुनारखौनो मोसौ मैसो फिसियो जों फिसियो आरो जों फाननानै जोङो न'खर सालायो न'खर जिउ खुङो उन्दै उनला गासैबो जों बेजोंनो जोङो जिउ खुंलांनो हायो आरो जोङो फाननानै मोनो स्कुलाव उन्दैफोरनो जोङो हरनो हायो गाननाय जोमनाय जोङो बेजोंनो जोङो बाहायनो हायो बोरमा मोसौ दाउ अमा हांसो मैसो जोङो फिसिनानै न'नि गासैबो समस्याफोरखौनो जोङो सुफुंनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो गाननाय जोमनाय गावनि नांगौ गासैबो बेसादखौनो जों मोनो बाहायनो हायो न'खरनि सुबुंफोरनो जोङो थेका जानाय समाव जोङो होनो हायो थाइसेब्लाबो जोङो होनो हायो गोबां जों थेका सङो आरो लोमजानाय साजानायावबो जोङो थेका सङो दाउ अमा फाननानै जोङो मोनो एसे एनै रां मोनो बे रां मोननायजोंनो जोङो गोबां खामानियाव जोङो बाहायनो हायो गथ'फोरनि स्कुलाव थांनायावबो जोङो हरनो हायो गथ'फोरनि स्कुल फिस होनायावबो जों होनो हायो आरो जोङो गासैबो न'खरानो जिब जुनारखौ मोजां मोनो बे जिब जुनारखौनो जोङो फिसिनानै बाजाराव जोङो फानहैयो जोङो फैसा मोनो बे फिसिनायनि फैसा मोननायजोंनो जोङो न'खरनि गासैबो सुबुङानो एखम्बा थेका जानाय समाव जोङो बे थेकाया जोंनि थाखाय गोबां मोजां जायो बे मोजां जानायनि थाखायनो जोङो जिब जुनारखौ फिसिनो मोजां मोनो